یو پی میں ڈاکٹرز عام طور پر مختلف طِبّی شعبوں میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں جیسے جنرل سرنیجر ماہرین امراضِ قلب ماہرین امراض جلد ماہرینِ نسواں وغیرہ نرسیں نرسیں مریضوں کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتی ہیں یا تو سرکاری ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں یا پرائیویٹ کلینکس یا ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں پیرا میڈیکل اسٹاف پیرا میڈیکل اسٹاف میں لیب اور فارماز شامل ہیں یوں مختلف طبی تشخیص اور علاج میں مدد کرتے ہیں یہ سرکاری پروگراموں کے تحت دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کی خدمات فراہم کرنے والے خواتین کارکن ہیں پرائیویٹ کلیکشن اور ہسپتال پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف کلینکس نرسنگ ہومز اور سپر اسپیشلٹی اسپتال شامل ہیں ریگولیشن یو پی میں صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو مختلف ادارے ریگولیٹ کرتے ہیں میڈیکل کونسل آف انڈیا ڈاکٹرز کے تعلیم رجسٹریشن اور پریکٹس کے معیارات کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ہے نیشنل میڈیکل کمیشن این ایم سی یہ ادارہ ایم سی آئی کا متبادل ہے جو ڈاکٹرز کی تعلیم تربیت اور لائنسنسنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے انڈین نرسنگ کونسل آئی این سی نرسنگ کے معیارات اور تعلیمی پروگرام کی ریگولیشن کرتی ہے اسٹریٹ میڈیکل کونسل یو پی اسٹیٹ میڈیکل کونسل ریاستی سطح پر ڈاکٹروں کے رجسٹریشن اور ریگولیشن کرتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ حکومت اتر پردیش ریاستی سطح پر تمام سرکاری اسپتالوں اور صحت کی خدمات کی نگرانی اور ریگولیشن کرتی ہیں پرائیویٹ ہیلتھ کیئر انسٹی ٹیوشنز پرائیویٹ ہسپتالوں اور کلینکس کو بھی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ معیارات پر عمل کرنا ہوتا ہے اور انہیں مختلف لائسنس اور سرٹیفکیشن حاصل کرنے ہوتے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ادارے مل کر یو پی میں صحت کی خدمات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں اور ان کی ریگولیشن اور نگرانی مختلف حکومتی اداروں کے ذریعے کیے جاتی ہیں جو بہت حد تک کامیاب ہوتی ہیں